जी हाँ मेरे अनुसार भविष्य में हिंदी भाषा का प्रचार ओ संरक्षण किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी को हम अपनी मातृभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है लेकिन हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिलाने के लिए वर्तमान में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं हिंदी भाषा का प्रचार और संरक्षण किए जाने के लिए मैं भविष्य में हमारे बच्चों को हिंदी का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि आज कल न्यू जनरेसन में ज़्यादातर हिंदी भाषा के प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि नई जेनरेसन अंग्रेज़ी माध्यम के हिसाब से पढ़ना उचित समझती है और वो फिर हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं इस वजह से वो हिंदी में कमज़ोर हो जाते हैं और हमारी हिंदी भाषा है वो पिछड़ती जा रही है लेकिन हमें भविष्य में इस बात को ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा पिछड़े नहीं और अग्रणी रूप रहे और एक संरक्षित रूप में रहे इसके लिए हमें पहले से ही हिंदी भाषा को हमें अंग्रेज़ी माध्यम के बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो कि इसको दबाने का काम कर रहे हैं जिस से कि हमारी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो और जल्द से ही हमें हमारे हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दे दिया जाए